अब सरकार द्वारा क्या हो गया है सरकार द्वारा क्योंकि पहले राशन वाशन मिलता था तो अब ऐसे जाओ ऐसे कुछ ज़्यादा भी मिल जाता था अब तो फ़िन्ग अब तो ऑनलाइन द्वारा सब हर एक चीज़ हो चुकी है कि जाओ तो फिन्गर लगाओ फिन्गर लगाओ तब राशन वाशन मिलता है सब ऑनलाइन द्वारा बैंक में भी जाओ वहाँ पैसा डालो या निकालो फिर फिन्गर लगाओ तभी मिलेगा पहले जाओ साइन कर दो या अँगूठा लगा दो मिल जाता था अब सारी सुविधाएँ ऑनलाइन द्वारा हो गई हैं ऐप द्वारा सब सुविधाएँ हो गई हैं यूको बैंक ऐप यह सब सरकारी फिन्गर द्वारा हो गई हैं अब तो हर एक चीज़ में सुविधा हो रही है सरकार बहुत सुविधा दे रही है कि कि है कोई चीज़ है सब ऑनलाइन हो रही है ना तो नेटबैंकिन्ग है यह सब ऑनलाइन द्वारा बच्चों की पढ़ाई है वह भी अब तो घर बैठे ऑनलाइन द्वारा पढ़ाई कर लेते हैं कि ऐसी ऐसी योजना चल गई है पहले से पहले तो सब स्कूल में जाएँ तब पढ़ें अब तो घर बैठे ही पढ़ लें ऑनलाइन द्वारा हर एक चीज़ सुविधा हो गई है ऐसे कि बैंक में है कोई काम कराओ कोई आधार ही कुछ भी सब वह करो सब ऑनलाइन द्वारा है कोई को वह ऐसे नहीं होता है कि बगैर ऑनलाइन द्वारा हो सके हर एक चीज़ सरकारी सरकार सुविधा दे रही है क्योंकि घर बैठे ही काम हो जाते हैं पहले जाओ तब कराओ तब होते थे अब तो सब घर बैठे ही हो जाते हैं पैसा निकालना है पैसा डालना है सब ऑनलाइन द्वारा घर बैठे ही हो जाते बैंक है बच्चे हैं बच्चे को पढ़ाना है

ऐप के द्वारा सब पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चे पैसा निकालना है तो वह सब ऑनलाइन से ऑनलाइन द्वारा सब हर एक चीज़ ऑनलाइन द्वारा हो गई है पैसे निकालो पैसे डालो यह सब गूगल पे या गूगल पे निकालना है गूगल पे कर दो चाहे घर बैठे ही ऑनलाइन द्वारा हर एक चीज़ की सुविधा हो गई है अब सरकारी क्या सरकार है क्या घर बैठे हर एक चीज़ दे रही है क्योंकि घर में बैठे रहो काम हो जाएगा बस ऐसे ही काम होता रहेगा और सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है सब ऑनलाइन द्वारा है कॉलोनी है यह भी आनलाइन कर दो वह भी आ जाती हैं सरकार ने सब ऑनलाइन द्वारा कर दिया है पहले तो मिलती थी कॉलोनी अब तो है ऑनलाइन कर दो बस कॉलोनी आ गई आपकी हर एक चीज़ ऑनलाइन द्वारा हो गई है सरकारी योजना इसीलिए सरकार ने चालू कर दिया है पहले तो बहुत कष्ट थे क्योंकि यह करो वह करो तब हर एक चीज़ मिलती थी अब तो घर बैठे ही ऑनलाइन करो घर बैठे ही लो बैंक ऐप से हर एक चीज़ हो जाती है अब जाने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है पहले तो जाओ जब पैसे हों तो जाओ किराया भाड़ा लगाओ जाओ तब वहाँ काम कराओ तब कागज लो कुछ साइन करो कुछ अँगूठा लगाओ तभी होते थे अब तो ऑनलाइन द्वारा हर एक चीज़ हो रही है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है घर में ही बैठे बैठे अपना काम कर लीजिए कि ऑनलाइन द्वारा हर एक चीज़ सुविधा चल गई है ऑनलाइन द्वारा पैसा निकालना है घर बैठे ही निकाल लो और पैसा डालना भी है वह भी ऑनलाइन द्वारा डाल दीजिए हर एक चीज़ बच्चों को है केन्द्र विभाग है वह भी ऑनलाइन द्वारा केन्द्र विभाग में पैसा डालो जमा करो या खाता खोलाओ वह भी ऑनलाइन द्वारा सब हो रहा है ऑनलाइन कर दीजिए खाता खुल जाएगा पैन कार्ड बनवाना है वह भी ऑनलाइन करो पैन कार्ड बनकर आ जाएगा